खरें म्हणल्यार आमच्या गोंयचें एडुकेशन सिस्टम म्हाका आय म्हाका अजिबात आवडना कित्याक हांगा आमचे प्रेक्टीकल स्किल्स आनी वोकेशनल स्किल्सांक कांयच फोकस दिलें ना आमकां टेंन्थ मेरेन फक्त आनी फक्त माक्स आनी ग्रेड आमच्या सायन्स विज्ञान नाजाल्यार मॅथ्स नाजाल्यार इंग्लीश हें समजेन समजेता पूण दुसरे वोकेशनल स्किल्स बँकींग कुकींग हॉस्पिटेलिटी जे लोक आमच्या गोंयांत तरी टुरीजम इतलें रेवेनू जनरेट करता इतलें रेवेनू जनरेट करता जाल्यार कुकींग हॉस्पिटेलिटी मॅनेजमेंट हातूंत आनी फोकस दिवंक जाय कित्याक आमचे भुरगे आमचे गोंयचे लोक हांगा काम करतात पूण हांकां ते लोक ट्रेनींग दिनात पूण सायन्स मॅथ्स आनी हें सब्जसांत ट्रेनींग दितात हांकां मार्क्स दितात हांकांच फक्त प्रोयोरिटी दितात म्हणून म्हाका आमचें एडुकेशन सिस्टम आवडना हें आमचें एडुकेशन सिस्टम आ आनी सुदारपाक जाय कित्याक आमचे भुरगे मागीर फुडें वचून असले जॉब्स करतले पूण तांकां पयलींच्यान ट्रेनींग मेळनात देखून आमकां असले वोकेशनल कोर्सीस पयलीं सावन मातशे इनट्रोड्यूस करचे पडटा करूंक जाय तांकां इमपोर्टंन्स आनी वालोर दिवंक जाय कित्याक आमी लेवेंन्तान आनी टुवेल्तान पावता तेन्ना आमकां वोकेशनल कोर्स दिल्ले आसता आनी तेन्ना तांकां मातशे केन्नाय खूब लेट जाले आसता पयलींच इन्ट्रोड्यूस केल्यार आमी सगल्यांक बरें जातलें